जय झूलेलाल अछा अछा अक्षय थो ॻाल्हाईं अछा न अक्षय हीअं कीअं थींदो तूं हर त्योहार में छुटी घुरीं थो अॼु जहिड़ो बि त्योहारु अचे तोखे छुटी खपे घरु वञिणो आहे अञा हाणि त थी आयो आहे तूं वरी वरी तूं वेंदे हेॾो दुकान में कमु पियो आहे सेल लॻाइणी आहे मालु अलॻि अलॻि करिणो आहे तोखे मां छुटी कीअं ॾींदमि तूं पाण समझू आहे थोरो त थोरो त समुझ इअं कीअं तूं हरघड़ी हरघड़ी छुटियूं घुरीं थो अञा हाण त थी आयो आहियां पहिरियां तूं चईं हा वरी बि त ठीकु आहे पर हाणे त बिल्कुलु बि न मां बिल्कुलु तोखे छुटी ॾेई नथी सघां छाजे करे त ॾाढो ॾाढो कमु पियो आहे दुकान में सिजन जो मालु सॼो अलॻि करणु सेल बि लॻाइणी आहे कीअं थीदो सभु तूं वेंदे त राजा ॻाल्हि बराबरु आहे पर हाणे मां तोखे छुटी न ॾेई सघंदमि छाजे करे त हिते सॼो दुकानु मुंहिंजो पथिरियो पियो आहे नओं मालु आयो आहे नओं मालु बि त ठाहिणो ई पवंदो न केरु ठाहींदो तूं वेंदे त मां हीअं तोखे छुटी बिल्कुलु बि न ॾेई सघंदमि तूं समुझ अक्षय सॼो मालु ठाहिणो आहे सभु हेॾो सभु कमु मां कीअं अकेली कंदमि तोखे त्योहार में बिल्कुलु बि छुटी घुरणु ई न खपे हाणि तूं हर त्योहार में छुटी घुरीं थो हाणे त मूंखे पक हुई त तूं हाणि अञा थी आयो आहे त तूं मूंखां ॾियारीअ में छुटी न घुरंदे पर तूं वरी मूंखा छुटी घुरीं थो मां तोखे कीअं ॾेई सघंदमि छुटी मां बिल्कुलु बि न थी चवें हिन ॻाल्हि लाइ करे दुकान जा कम सभु कुझु केरु कंदो मुंहिंजे मूंखे त सॼी तुंहिंजे मथां आश हूंदी आहे त भई सिजन में त मूंखे तूं पाण अॻियां खपंदें सिजन में त तुंहिंजो कमु आहे की मूंखे हथु ॾेई करे ऐं मुंहिंजो भई कमु कराए तूं की छुटी थो घुरीं मां तोखे बिल्कुलु छुटी न ॾेई सघंदमि ठीकु आहे बाबा जय झूलेलाल